ہیلو ہاں جی الیکٹریشن بات کر رہا ہوں جی بھائی اچھا سر ٹھیک ہے سر ہو جائے گا سر ریٹ تو ایریا دیکھ کر پتہ چلے گا کتنے روم ہیں آپ کے اچھا جی دو سو گز ہے اچھا جی ٹھیک ہے سر اچھا سر جی یہ تو آپ کا بہت زیادہ لمبا چوڑا کام ہے اِس کے لیے سمان کیسے کریں گے آپ خود لے کر آئیں گے یا ہم سے منگوانا ہے جی سر یہ تو سب پتہ ہے لیکن اِس میں آپ کو کا کافی لمبا چوڑا انسٹومیٹ بن جائے گا آپ کا ٹھیک دین سر جیسے آپ کہیں آپ ایڈریس سینڈ کردیں میرے کو میں آ جاؤں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے سر اوکے سر